हा मां भई स्पेशल आइटम खोराक ठाहींदी आहियां भई ड्राय फ़्रूट जेको हूंदो आहे उहो दालि माए जी हूअ घर में ठाहींदी आहियां मस्तु नमुने सां भई जीअं घर वारा ख़ुशि थींदा आहिनि आड़े पाड़े वारनि किनखे खाराईंदी आहियां त उहे ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं असांजा मिट माइटि बि जाम ख़ुशि थींदा आहिनि चवंदा मूंखे ठाए ॾिए मां भई मोकलियएं थी ड्राय फ़्रूट हे हो भई मोकिले ॾींदी आहियां पोइ ठाहे करे ई पर जाम ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं पोइ उनजी रेसिपी भई हिन तरह आहे भई पहिरीं मां गीहु घर जो ठाहींदी आहिंयां गांइ जो उहो घर जो गीहु उनमें दालि पीसे करे भुञी करे ऐं उनमें पोइ ड्राय फ़्रूट विझंदी आहियां ऐं छो की दालि माए जी आहे उनखे पीसे करे ड्राय फ़्रूट विझंदी आहियां ऐं तंहिंखां पोइ अलॻि सां चाशनी ठाहींदी आहियां खीर जी ऐं उनमें मां हेन माओ फ़िको विझंदी आहियां ऐं जेसि तईं भई चाशनी न थिए तेसि ताईं उहो हिक साइड रखंदी आहियां ऐं हिक साइड हू भुनियल अट्टो रखंदी आहियां खोराक जो भई जेसि ताईं चाशणी थी वञे तंहिंखां पोइ मां हूअ चाशणी उनमें मिलाए छॾंदी आहियां ऐं पोइ आराम सां भई ॼमाइण जे लाइ थाल में जा वॾी ट्रे में कंहिंमें विझी छॾंदी आहियां त मस्तु ॼमी वेंदी आहे पंजनि छह कलाकनि में पोइ वरी हीअ भई थोरा चेका ॾई करे पोइ सभिनि खे भई हे खाराईंदा आहियूं भई जाम सुठा थींदा आहिनि सुठी थींदी आहे उनमें सभु विझंदी आहियां ड्राय फ़्रूट में भई खसखस थियो भई नारेल जो भुक्को थियो ऐं भई इहो जेको अखरोट आहिनि बदामियूं आहिनि काजू आहिनि पिस्ता आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ हीअ जेकी हूअ ईंदो आहे हिक ईंदो आहे गूंद थी ऐं तंहिंखां पोइ आरिया थींदा आहिनि उहे विझंदी आहियां ऐं ॿियो खंड वंड खंड जी जॻह ते मां मिसरी विझंदी आहियां धागे वारी मिसरी उनखां मस्तु थींदी आहे ऐं हा बसि